एखन आमके समय छै जेना एखन आम हमर टुटि गेल किछु लेकिन बांँकीए यऽ तऽ यऽकिछु दिन पहिले गेलहुँ तऽ आम तोड़ाबएके तऽ दूटा बोरा लए गेलहुँ एकटा बोरा घटि गेल अहाँकेँ तऽ ओ एकटा आदमीके जे समाद देलहुँ लेकिन ओ नहि बतेलक तऽ ओ अपने रौदमे जाए पड़ल अपनेसँ गेलहुँ रौदमे तऽ बोरा लेलहुँ रस्सी लेलहुँ लेकिन आधा रस्ता एलहुँ तऽ फेर प्यास लागि गेल तऽ फेर गेलहुँ घर पर फेर पानि पी कऽ एलहुँ तऽ फेर कनी थाकि गेलहुँ तऽ रूकि गेलियै फेर तहन एलहुँ आगाँमे तऽ फेर ठेला लोड कएलहुँ आम ताम ठेला पर लोड केलहुँ लेकिन आगाँ गेलहुँ तबो आगाँसँ दोसर रास्ता साइडसँ गेलहुँ अपन कनी लेट लागि गेल आओर अहाँकेँ गेलहुँ लेट लागि गेल फेर दोसर फेर पिआस लागि गेल फेर पानि तानि पिलहुँ ओइमे समय कनि बर्बाद भए गेल रौद तौदमे आरामसँ गेलहुँ ओहोमे समय कनी बर्बाद भए गेल आओर मेन रोड पर एलहुँ आरामसँ घर एलहुँ आम लए कऽ घर आबि गेलहुँ